असां सिंधियुनि जो सभिनी खां वॾे में वॾो ॾिणु आहे चालीहो जेको तमामु असां सुठीअ तरह मल्हाईंदा आयूं उनमें असां चालीह ॾींहं विर्तु रखंदा आहिनि ऐं सभु माना जेके जैंट्स लेडीस ऐं ॿार बि रखंदा आहिनि अॼुकल्ह जेके ऐं असां उनमें नॉनवेज न खाईंदा आयूं मास मछी न खाईंदा आहियूं थूम बसरि न खाईंदा आयूं ऐं भॻवान जी पूजा कंदा आहियूं भॻवान झूलेलाल जी रोज़ु पूजा कंदा आहियूं तंहिंखां पोइ जेके पछाड़ीअ जा अठ ॾींहं हूंदा आहिनि हुओ तमामु कड़क विर्तु रखंदा आहियूं ऐं हुनमें तमामु माना अना रोज़ु असां झूलेलाल जे मंदिर में त वेंदा ई आहियूं तंहिंखां पोइ जेको वरी पछाड़ीअ वारे ॾींहुं असां सभु मटकियूं ॿार बच्चा नंढा वढा जंहिं सभु मटकियूं खणी झूलेलाल जे तख़्त ते वेंदा आहियूं तंहिंखां पोइ असां हुते उहे मटकियूं विझी करे ऐं असां पलउ पाईंदा आयूं ऐं सुठियूं तंहिंखां पोइ असां पंहिंजे घरु वापसि ईंदा आहियूं